हैलो हां जी हां जी

हां पर कु'त्थें खोलनी कोई शैल जेही जगह दिक्खियै खोलना पौंदी जित्थें कोई कम्म बी चलै हां

हां दिक्खने गी ते औगे भी बा पैहे निं ना डुब्बी जान साढ़े कम्म बी होना चाहिदा निं उत्थें थोह्ड़ा शैल शैल शैल शैल म्हल्ला होऐ ते शैल रश पौंदा तां खरा नेईं तां पैसे निं डुब्बी जान साढ़े कुतै हां ते हां भी माल कुत्थां नोआना कपड़े छपड़े कुत्थां नोआने भी इत्थें जाइयै ते लुधियाने लुधियाना लुधियाना दिक्खी लैगे कास्मैटिक दा रक्खी लैगे एह्दा बिंदियां शिंदियां लिपस्टिक बगैरा चुड़ियां करवाचौथ दा सीजन आवा दा हून ते सूट बी बिकी जाने ते मन्यारी साढ़ी बी बिकी जानी सारी तां शैल करवाचौथी दे कश कश खोलने आं दकान हां खरी दिक्खी लैगे तां पैसे निं डुब्बी जान ओके ओके